हैलो सर नमस्ते सर सर हैलो सर मैं अपने परिवार को लेकर भीलवाड़ा जा रहा था ठीक है ना तो हमें क्या नाम है आपके आप साईं साईं मोटर कम्पनी से बात कर रहे हो ना तो हमें आपकी कार बुक करानी है आपका कितना प्राइस लगेगा अच्छा तो ठीक है सर हम आपको पेमेंट कर देंगे आप य हमारे को ये बताओगे भीलवाड़ा में घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह कौन कौनसी है

अच्छा अच्छा उसका कितना चार्ज लगेगा अच्छा तो आप उसको भी भेज देना और गाड़ी भी हमारे लिए अवेलेबल करवा देना अच्छे अच्छे दुर्गो में अच्छे अच्छे गढ़ो में वो हमे ले चलेगा ले हम अपने विथ फैमिली के साथ आए हैं ठीक है ना ओके तो सर आप अवेलेबल गाड़ी करा दीजिएगा अभी हमें कितनी टाइम लगेगा गाड़ी अवेलेबल कराने में चलो ठीक है तो आप गाड़ी अवेलेबल कराओ ठीक है ना और हमें अच्छे अच्छे किले गढ़ भी दिखाना उधर ठीक ठीक